हैलो नमस्कार सर बोलें जी

हाँ बोलिए उसमें चार पंखे लगे हैं और दो बोर्ड लगे हैं

दो अंदर लगेंगे एक रूम में सिंगल वाल में सर वो चालू है सब चालू है सब साफ सफाई है पीछे वाले कमरे में और लाइट लगाईये नया बोर्ड लगायेंगे वहाँ नहीं था वाइरिंग भी लगी है और वहाँ पे एक बन्डल वायर लगा है लगभग

ठीक है तो एक और लगवा देंगे